विविधताओँ का देश है भारत यदि आप देखें तो बाक़ी देशों के मुक़ाबले भारत को विश्व गुरु कहा गया है विश्व गुरु क्यों कहा गया है क्योंकि यहाँ अलग अलग सभ्यताएँ है अलग अलग संस्कृतियाँ हैं विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं और उन धर्मों का यहाँ स्थान है सब की अलग अलग अपनी पूजा पद्धति है सब की अपनी अपनी अलग अलग मान्यता है सांस्कृतिक परंपराओं की भी बोले तो हमारे यहाँ वासुदेव कुटुम्बकम अतिथि देवो भव जैसे सूक्तियाँ हमारे यहाँ से निकली हैं और जिसे पूरे विश्व ने स्वीकारा भी है भारत अन्य संस्कृतियों की तुलना में काफ़ी अलग है अब देखिए कि कई जगह गणतंत्र नहीं है भारत जो है सब से बड़ा लोकतंत्रात्मक और गणतंत्रत्मक राज्य है मतलब देश है और भी संस्कृतियों के तुलना में आप देखें तो भारत में कल्चर बहुत विविध है यहाँ पर कहा जाता है हर दस क़दम में बोल चाल संस्कृति और भाषा बदलती है